हैलो

ते रातीं बी लग्गी दी ही ते किराने दा दुकान ही ओह्दे ई काफी पेदा हा होरते ओह ना समान जेह्ड़ा अग्ग बिच जल्दी फगड़ी लैंदा ओह्दे कन्नै जादा नुक्सान होई गेआ जादा ई होये दा काफी जादा होये दा हां जी अं ठीक ऐ जी जल्दी करेओ आं जी जल्दी करना पौना नेईं तां होर समान खराब होई जाना ओके जी ठीक ऐ